हॅं हेलो हम अहाँकेॅं कॉलेज निरीक्षक बाजि रहल छियै हॅं बिल्कुल बी बी आइ टी कहाँ तक आ तऽ बताबू अहाँके केहन चलि रहल छै शिक्षा प्रणाली आओर सभ सुबिधा हॅं हॅं कैम्पस तऽ बहुत बड़ा छै लाइब्रेरी भी छै सभकिछु छै आओर मतलब कि अगर एकरासँ आगू जे छै बी टेक बगैरह करै लए चाहै छियै तऽ ओ सभ कोर्सके बारेमे

आओर आओर प्लेसमेन्टके सुबिधा छै आब पिछले साल बला होतै तब हॅं

ओ अलग अलग कम्पनीमे जाइ छै तब तऽ अच्छा छै आओर किछु बताबू ओ अहाँक मतलब कॉलेज कऽ फीस कोर्स कऽ बारे मऽ आ नहि कॉलेजके बारेमे तऽ हमरा पता छै कनि कऽ हमर आओर भी दोस्त बगैरह छै उहाँ से करै लए तऽ ओहि लेल इसलिए भिजिट करै लए रहियै नाहि नहि नहि हमर एक दोस्त छै ओकरे जेना छै ओकरे बारेमे हमरा निरीक्षण केना रहै नहि नहि अभी नहि होइ बला छै आओर मतलब कॉलेजके नहि हमर भय गेल छै हमर ग्रेजुएट छियै क्वालिफिकेशन हमर क्लियर छै हॅं हॅं अच्छा हॅं एडमिसन तऽ लेबै आओर मतलब एकर रिगार्डिंग जे छै की उहाँ मतलब रहैके लिए सुबिधा हॉस्टल बगैरह खानापीनाके ओकर बारेमे ओ मतलब इएह छै सुबिधा ने अलग अलग दिनमे रूटिन चेन्ज होइत हतै मेसके

हॅं खेलैक लिए ग्राउण्ड बगैरह सभ सभकिछु सुबिधा छै हॅं हऽ भिजिट तऽ कलियै कॉलेज बहुत अच्छा छै इसलिए तऽ हमरा एकरा बारेमे जानैके इच्छा भेलै आ अगर बच्चाके आओर सभ फील्डमे बढ़ना छै जाहिसँ की मॉडलिङ्ग वगैरह सिंगिङ्ग वगैरह तऽ ओ सभके अपरच्युनिटी देल जेतै की हॅं हॅं तऽ ठीक छै तऽ अगर एहन हेतै तऽ हम फेर एकर बारेमे डिस्कस करि कऽ अहाँकेॅं जरूर कॉन्टेक्ट करबै केना कि ओकरा लेना छै एडमिसन आओर मतलब सभ आओर सभ बढ़िऑं ने कॉलेजके लिए